हाँ मेरे लेखन सलाहकार में मेरी सबसे सलाहकार जो कि सबसे अच्छी हैं वो मेरी माँ है क्योंकि वह मुझे बहुत अच्छी सलाह देती है इसके अलावा मेरा भाई जो मेरे लेखन लेखनियों को पढ़ता है और उसे समझता है यदि उसमें कोई गलती या कमी है तो वो मुझे उस चीज को सुधारने का एक सही सलाह देता है और कभी कभी मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी करता है मेरे पास वैसे तो ऐसे कोई भी रोल मॉडल नहीं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया हो लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा वाली चीजें अपने घर वालों अपने आसपास और अपने ईशलोक से लेती हूँ ताकि मैं जो भी लिखूं अच्छा सच्चा और सभी को समझ में आने वाला लिख सकूँ